بھارت میں ہمیں کشمیر بہت پسند ہے بہت زیادہ ہی کیونکہ ہم وہاں گھومنا بھی چاہتے ہیں وہاں کا مٹی خوشبودار ہے مطلب کہ اچھا لگتا ہے وہاں گھومنا بھی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں پورے فیملی کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے کشمیر اتر پردیش جھارکھنڈ یہ سب جگہ ہم جانا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے حیدرآباد بینگلور بہت جگہ ہے جہاں گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اچھا لگتا ہے گھومنے میں بھی ابھی بہت جگہ نہیں گئے ہیں لیکن کشمیر کشمیر جائیں گے گھومنے کے لیے کیونکہ وہاں اچھا بھی لگتا ہے گھومنے میں وہاں کا خوشبو وہاں کا مہک وہاں کا مٹی وہاں کا ہر چیز اچھا لگتا ہے ہمیں سپنا ہے کشمیر گھومنے کا وہاں تو جائیں گے ہی اور جانا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ایک بار گئے تھے کہیں اور بینگلور گئے تھے پر وہاں اتنا مزہ نہیں آیا لیکن سنے ہیں کشمیر میں بہت اچھا لگتا ہے تو وہاں جائیں گے گھومیں گے پورے فیملی کے ساتھ گھوم کے آئیں گے وہاں کا مٹی ایک دم اچھا ہے سب سے اچھا اس کا وہاں کا مٹی خوشبو مہک ہر چیز وہاں کا سب سے اچھا ہے اور وہاں جائیں گے بہت جلد ہی جھارکھنڈ بھی جانا چاہتے ہیں اتر پردیش یہ سب جگہ بھی ہم جانا چاہتے ہیں گھومنے کے لیے ہم کو گھومنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے اور کسی کو بھی لگتا ہوگا وہ تو گئے ہوں گے گھومنے کے لیے پر ہم کو تو بہت شوق ہے گھومنے کا وہاں جائیں گے ہم گھومنے کے لیے اور ساتھ میں اپنے فیملی ممبرس کو بھی لے کے جائیں گے